नमस्ते मैम क्या लेंगी आप फल सेब दो सौ रुपये किलो है अस्सी रुपये दर्जन है केला चीकू भी अस्सी रुपये अस्सी रुपये है केला दर्जन अमरूद चालीस रुपये किलो है केला तो बोले हैं ना कि अस्सी रुपये दर्जन है अंगूर सौ रुपये किलो है क्या लेंगी आप सब ताज़ा ताज़ा भैया तोड़ते है तोड़कर लाते हैं महंगाई है ना पहले जैसा थोड़ी है कुल महंगा महंगा है दो सौ रुपये है बाज़ार में पूछ लीजिएगा रेट इसका नहीं नहीं दो सौ रुपये है बीस रुपये भला कम कर देंगे महंगाई है ना ताज़ा फल है एक दम देख नहीं रही हैं कितना सुंदर से सजाकर रखे है आ जाओ हाँ हम ले लेंगे ख़राब होगा तो ख़राब नहीं ना हैं देख रही हो ना अच्छे अच्छे फल हैं संतरा पचास रुपये किलो है मौसम्बी साठ रुपये पूछेंगी कि लो लेंगी कोई सब बात दिए दो सौ रुपये किलो सेब अस्सी रुपये दर्जन केला महंगाई भी तो है कुछ कम हो जाएगा हाँ साठ केला में कर देंगे साठ रुपये दर्जन दे देंगे मौसम्बी में भी दस पाँच रुपये कम कर देंगे नींबू महंगा नहीं है चालीस रुपये पाव किलो ठीक है नींबू कर दिए और क्या क्या कर देँ शादी उदी पड़ा है क्या भैया अच्छा ताज़े फल है हमारे यहाँ सब मिल जाएगा ठीक भाव से हाँ बढ़िया देंगे अच्छे देंगे ठीक है भैया प्रणाम